अगर मी कुतै दूए देश जाने दा मौका थ्होए ते में अमरीका जाना चाह्न्नां जि'यां साढ़े पूरे जेह्के ग्राईं लोक होंदे न एह् साढ़े जेह्के इंडिय लोक न इनें सारें दा सपना होंदा ते साढ़े दादे पड़दादे पुच्छो ना कुत्थै जाना अमरीका जाना भाई अमरीका पता है निं अमरीका ओह् सोचदे कि इक अमरीका उ'ऐ बाह्रै दी पूरी दुनिया इ'यां मेरा बी सपना कि यार में इक बार अमरीका जाना ते में अमरीका तां जाना चाह्न्नां कि उत्थै दे लोक साढ़े कोला बड़े अग्गें न जेह्के ओह् लोक अज्ज करी जंदे न अस उ'ऐ चीज बीह् साल बाद करने होन्ने एह् में दिक्खना चाह्न्नां कि ओह् लोक सोचदे किस स्हाब दे न रोह्नदे किस स्हाबे दे न में दिक्खना होना मतलब फिल्में बगैरा दिक्खेआ बड्डी बड्डी बिल्डिंगां बनाई दियां उ'नें माराज प'ञां प'ञां सट्ठ सट्ठ फ्लोर बनाए दे उप्परा ओह् रौंह्दे बड़े साफ सुथरे उं'दे रोड़ दिक्खे में इक में उत्थै और चीज दिक्खी उत्थै मी गरीब निं कोई लभदा दिक्खना चाह्न्ना उत्थै जाइयै कि बाकी बी कोई गरीब है बी ऐ जां उ'नें सारे छपैलियै रक्खे दे न कुतै माराज में जिसी दिक्खां उ'नें पैंट शर्ट पाए दी साफ सुथरा बंदा बड्डे बड्डे रोड़ बड्डी बड्डी गड्डियां मैं उत्थै जाना चाह्न्ना ते में दिक्खना चाह्न्नां कि ओह् लोक सोचदे किस स्हाबै दे न कि जेह्के ओह् चीज अज्ज करी जंदे उ'ऐ अस बीह् साल बाद करने होन्ने अस कि निं उं'दे बराबर पुजदे ते जेह्की मी उत्थै दी सब कोला शैल गल्ल लगदी ओ एह् ऐ कि अगर में जाना ना अगर में निक्कर जां कोई सड़ी दी शर्ट बी पाई दी ना ते में रोड़ जा ना उत्थै मी कुसै बंदे नै निं दिक्खना दिक्खी बी शुड़गे ना कुसे फर्क निं पौना कि में केह् करां ना जां में रस्तै बैठियै कोई गाना गा ना जां रस्तै गै डांस करै ना उत्थै दे लोक होंदे ना ओह् दूए बंदे ही ना कदें बी दिक्खयै ओह्दे बारे च गल्लां निं करदे जेह्के साढ़े देश बिच एह् प्राब्लम बड़ी माराज कोई गोआंढियें कक्ख होई जाह्ग निं रौला पेई जंदा पूरे म्हल्ले माराज उंदा मुड़ा एह् करियै उं'दा मुड़ा ओह् करियै अब्बे अपने घर निं दिखदे लोक दूए दे घर झांकी मारी मारी बार एह् चीज निं होंदी बंदे ई अपने कन्नै मतलब ऐ नुआढे़ घरै दे कन्नै केह् होआ दा उस्सी कोई मतलब नेईं चीज गलत बी है ते स्हेई बी है ते में अमरीका तां घुम्मना चाह्न्ना कि उत्थै यार बड़े शैल शैल जगहं न जेह्की में दिक्खना चाह्न्ना उत्थै दी नदियां बड़ी साफ सुथरियां न बड्डी बड्डी बिल्डिंगां न उत्थै दे लोक दा में रैह्न सैह्न दिक्खना चाह्न्ना उं'दा रैह्न सैह्न किस स्हाबै दा कि ओह् इन्नी अग्गें दी सोच सोचदे न ते ओह् केह् खंदे न उं'दे खान पीन जेह्का बी कुतै बाह्र जा दे उं'दी रुट्टी शूट्टी दिक्खना चाह्न्ना इंदी कि उं'दी रुट्टी शूट्टी दिक्खना चाह्न्ना किस स्हाबै दी खंदे पींदे लोक न ओह् ते में अमरीका जाना चाह्न्ना इक बार